मुरमुगांव तालुक्यान हांव सुमार एक पंदरा वर्सां रावलां हो तालुका पुरायपणान डेवलपड आसा पूण कांय कांय वाठार तांचे डेवलप्ड ना जशें की बायणां वा सड्यार लोक इतले गजगजीत घरांनी रावता इतले लागीं लागीं की आनी इतले बारीक बारीक की टावन प्लॅनिंग म्हणटा तें सारकें ना लोकांचे घरा आनी तांचे रावतल्या कुटुंब्याचो वाडतो आकार हो तांच्या खातीर एक चॅलेंज जाल्लो आसा म्हणजे चड लोक जाला आनी रावतल्या घराचो जागो तितलोच आसा त्या खातीर पोप्युलेशन हो एक रिस्पोन्सीबल आसा पूण हो क्वोशन जर आमच्या मंत्र्यांनी बऱ्या भशेन एग्जिक्यूट केलो जाल्यार हो प्रस्न कांय न्हू करून बरे भशेन सुट्टलो जशें की तीस थोडी घरां मोडचीं थंयसर एक ल्हानची बिल्डींग बांदची ज्या लोकांक म्हणजे तांच्या कुटुंब्याक तें पावतली एक फ्लेट असो एका फ्लॅटान एक कुटुंब्याक तें दिवचो तशेंच तो सगळो जर एनवायरमेंट सारको केलो जाल्या तो फूल एरिया जर तेंच्यानी सारको केलो घर बांदून जाल्यार एक कॉलनी तयार जातली आनी थंयसर त्या कॉलनीन तेंकां साबार फेसिलिटीज मेळटली जशें की पुराय ट्वेंटी फोर आर्स चोवीस वरां तांकां चोवीस वरां तांकां उदक मेळटलें लायट मेळटली ते भायर तांकां एक गार्डन मेळटलें अशें जर पुरायपणान बऱ्या भशेन प्लेन केलो जाल्यार हो प्रस्न सोंपेंपणान सुटपाक शकता तशेंच कांय कडेन आतां चिकले वाठारांत जशें की लोक लोकांनी म्हणजे लोकांनी म्हणजे लोकांनी आपलो जागो विकून तें रिसोर्ट बांदता पय तेंच्या कडेन सोपलेलें आसा जाल्यार तें किदें करतात तें आतां झाडां दोंगर मारता आनी तें रिसोर्ट वा आनी किदें फॅक्ट्री बिक्ट्री घालपाचें पळयतात तेन्ना हालींच बोवाळ जाल्लो थंयसर शिकले वाठारान अशें चालू आहा म्हणून इल्लीगल तें बी जर हो प्रस्न सोडपाक जाय जाल्यार पयली म्हणटा तें मंत्र्यांनी पयशे घेवपाक कमी करूंक जाय लोकांनी पयशे मंत्र्यांनी पयशे घेवप ना मंत्री जर आपूण प्रामाणीकपणान वावरता जाल्यार हो प्रश्न निर्माणूच जावचो ना हील कटींग वा दोंगर कापप हो आमच्या पर्यावरणा खातीर सुद्दां बरो न्हय जर अशें जायत रावलें जाल्यार एक तर पुरायपणान तो डोंगर कोसळटलो एक वाटेंतल्यान जर तो दोंगर कापलो जाल्यार तो फूल दोंगर कोसळटलो आनी सकयल सायडीन रावतल्यांक सुद्दां लेगीत त्रास जावपाक शकता ते भायर आतां उद पावस लेगीत सारको पडना आनी आमची जी एग्रीकल्चर आसा तांकां लेगीत खूब त्रास जाला जे शेतकार पुरायपणान पावसाचेर नि डिपेन्डंट आसा तांकां तांकां खूब त्रास जाला जर हो प्रस्न सोडयता जाल्यार आमच्यांनी चडांत चड झाडां लावंक जाय झाडां मारपाचो मारप न्हू तशेंच डेवलॉपमेंट आसा ब्रीज बीन सगळें बरें बांदलां पूण हें जर बारीक बारीक गजाली आमी चितून मनान घेतलीं जाल्यार आमचो तालुका आनीक बरो जातलो